अॼु जे ॾींहंनि में विज्ञापन मोकिलण जा घणई तरीक़ा आहिनि सभु खां पहिरियूं ऐं सरल तरीक़ो आहे सोशल मीडिया असां सोशल मीडिया जे ज़रिए घणेई तरह विज्ञापन मोकिले था सघूं जीअं पंहिंजे वाट्सअप ते वाट्सअप ते ॾाढो ईज़ी आहे सोशल मीडिया पंहिंजो एड करण पंहिंजी बिजनिस जी एड करणु या पंहिंजे पंहिंजी प्रचार करण पोइ आहे फेसबुक टियो आहे यूट्यूब अख़बार जा तरीक़ा बि आहिनि पर सभ खां सुठो तरीक़ो मूंखे लॻंदो आहे वाट्सअप जंहिंखे असां पंहिंजी घर में शादीअ जो कार्ड मोकिलियऊं या पंहिंजे प्रोग्राम जे बारे में कंहिंखे इंवीटेशन ॾियूं या उन्हनि जे पंहिंजे प्रोग्रामनि जे बारे में कंहिंखे बि असां ॿुधायूं त उनमां सभु खां सरल तरीक़ो मूंखे लॻंदो आहे सोशल मीडिया में वाट्सअप ऐं फेसबुक फेसबुक ऐं वाट्सअप ते घणेई माण्हूं उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि ऐं उन ते पंहिंजी प पंहिंजी राय बि ॾींदा आहिनि मैसेजिस कंदा आहिनि कमेंट्स कंदा आहिनि शेअर कंदा आहिनि त सुठे में सुठो तरीक़ो सोशल मीडिया ई आहे पंहिंजो प्रचार करण जो ऐं पंहिंजे विज्ञापन जो प्रचार करण जो